हैल्लो जी जी नमस्ते जी नमस्ते जी जी कौन बोल्ला दा जी जी जी हलवाई हलवाई जी हलवाई जी नापेदार हलवाई नापेदार हलवाई हां जी नेईं बस जी बस थोह्ड़ी कोशिश कर लेन्ने आं हां जी जी जरूर जी जरूर किन्ने बंदें दा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ जी एह् मतलब साद्दे बनाने जां थोह्ड़े ठीक ठीक बनाने अच्छा अच्छा जी जी जी जरुर जी जरूर कदूं कदूं चाहिदे कदूं ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओके सर ओके सर